हमरा जनैत जे छै से विभिन्न एन जी ओ जीविका आओर अरिपन एहन एहन तरहके एनजीओज जे छै से महिला सशक्तिकरण इत्यादिपर बहुत काज कए रहल छै आओर दोसर सुपौलमे जे जनकल्याण विभाग सभ छै ओ ओ तऽ काज कए रहल छै सुपौलके लोक जागरुक सेहो बहुत छै तऽ तहि दुआरे जे छै बढ़िआँ काज भऽ रहल छै आओर सोशल मीडियाकेँ उपस्थितिमे अटल पेंशन योजना ई सभजे छै आयुष्मान योजनाके बारेमे जानकारी एकत्र करै चाहै छै ओ कोना हम ओहिमे अपन इनरोल करी पञ्जीकरण हुए से ताहि लऽ हम दखैत छियै लोककेँ उत्साहित आओर सुपौलमे एकटा हॉस्पिटल सेहो छै ओतौसँ बहुत रास जानकारी भेटैत रहै छै आओर सभसँ पैघ बात छै जे सुपौलके लोक बहुत जागरुक छै आओर जनकल्याणकारी योजना बहुत बढ़िआँसँ एतय चलि रहल छै तैँ कहल जा सकैए कुल मिलाके जे बढ़िआँ पहल भऽ रहल छै एहि एहि लेवलपर